हैल्लो में चनैनी दा बोल्लै नी आं ते में रामनगर जाना हा अज्ज अज्ज उत्थै साढ़े रिश्तेदार दी डैथ होई ही ते में उत्थै पुज्जना पंज बजे पुज्जना बड़ा ज्यादा जरूरी ऐ ते तुस रामनगर आह्ली गड्डी दे ड्रैबर ऐ बोल्लै दे नी ते आं ते तुस मिगी सनाएओ तुसें किन्ने बजे निकलना ऐ रामनगर ते अच्छा तुसें चार बजे निकलना ते जल्लै बी तुस चनैनी दा टपगे ते मिगी बी चढ़ाई लैएओ अपनी गड्डी बिच्च ठीक ऐ ते अगर में उत्थै टैम उप्पर नेईं पुज्जी ते फ्ही रिश्तेदार बी नराज होंदे लोक बी आखदे किश किश ताह्न्ने मारदे इसलेई मेरा उत्थै पुज्जना बी बड़ा जरूरी ऐ ते तुस टैम उप्पर आई जाएओ ठीक ऐ ते मिगी चढ़ाई लैएओ अपनी गड्डी बिच्च

ते ड्रैबर जी हून अस कुत्थै पुज्जे अच्छा पत्नीटाप पुज्जे हाय अज्ज किन्ना ज्यादा ओह् लग्गे दा जाम लग्गे दा ड्रैबर जी इत्थै तो कोई होर रस्ता निं ऐ रामनगर जाने आह्ला जेह्दी बजह् 'नै अस जल्दी पुज्जी जाह्चै जिस रस्ता बिच्चा अस जल्दी पुज्जी जाह्चै रामनगर अगर कोई ऐ ते उत्त रस्ता लेई चलो नेईं ते इत्थै ते अस जाम बिच्च असें मरी जाना कन्नै गर्मी ऐ उप्परा ते इन्नी गर्मी ऐ ते कि'यां असें जाम बिच्च रौह्ना कन्नै अगर अ'ऊं लेट पुज्जी उत्थै ते तां तगर उं'दा अंतिम संस्कार बी होई जाना ते फ्ही मेरे जाने दा केह् फायदा होर ते होर जेल्लै मैं उत्थै पुज्जना ठीक ऐ ते फ्ही मैं बापस बी ते औना घरै गी अज्ज ऐ आना मैं घर कोई बी निं ऐ दरवाजे में बंद रक्खे दे ते केह् जल्दी ऐ आना मैं घरै फ्ही

ते अगर तुसें लेई ओड़ेआ मिगी तां थुआढ़ा बड़ा ज्यादा

ते इसलेई मिगी लेई जाओ जल्दी जल्दी पजाओ मिगी रामनगर ते फ्ही मिगी लोक बी ताह्न्ने नेईं मारन इसलेई पजाओ तुस जल्दी गै ठीक ऐ